अस्स कंडी लाह्कै ग्रां च रौहने आह्ले बंदे आं साम्बा डिस्ट्रिक्ट दे बिच्च रौह्ने आं जेहड़ियां एह् पानी दियां फैसिलिटियां पानी दियां तुहें दित्ती दियां न जरूरतां एह् स्हाड़ै कंडी लाह्कै बड़ियां मुश्कला कन्नै हुंदियां नै क्योंकि स्हाड़ै इत्थे ते पानी बड़ी डूंहगा चार सौ फुट पंज सौ फुट बोर कराना होवे ते पानी आंदा ऐ इस आस्तै जेहड़ियां फैसिलिटियां खलके ल्हाकै असें लोकें गी दिक्खने आं कोहे ने फुहारे लाए दे हुंदे अपने खेत्तर बिच्च कोहा नै बम्बियां लाई दियां कोहा ने कोई पाइपां बछाई दियां तोपा तोपा कोहा ने कोई अपने खेत्तरा बिच पैपां होंदियां बछाई दियां तोपा तोपापानी डिग्गा दा ओह् अपनी जेह्ड़ी फसल ऐ करदे नै त्यार ते स्हाड़े इद्धर ते कंढी ल्हाकै मुश्कल कन्नै कोई गौरमैंट साह्नू दिंदी ऐ त्रीए त्रीए चौथे चौथे दिन पानी स्हाढ़ै ते इद्धर लोकें गी बचैरें गी पीने गी नी थ्होंदा ते खेत्तरें दे बिच असें कियां कियां चलागे ओह् अपनी फसल अस्स मिगी स्हाड़ै कंढी ल्हाका आं असें अपनियां दिक्खी दियां ओह् कंढी इद्धर खल्कै ल्हाकै जन्ने केईं बारी कुतै अपने परौनचारी चली जन्ने कोहा दे मांडा चली जन्ने ते उनें लोकें करदे नै अपने कोहा ने अपने खेत्तरें बिच बम्बी लाई दी कोहा ने फोहारा लाए दा चां कोहा अहें बी दिक्खी दिक्खी उनें ब़ड़ा खुश हुन्ने भाई लैओ जी तुंदा पानी स्हाड़ै पानिया दा घुट्ट पीने गी नी लभदा ते तुस ते अपने खेत्तरा गी नुहाला दे ओ फसलां नुहाला देओ अपने पानिया दे बिच एस्स कारण भाई स्हाढ़ै इत्थै बोर हुन स्हाड़़ा कोहा ने ग्रां कराया ही बोर ओह् बड़ा डूंहगा ऐ उन्दे कोई चार सौ फुट पानी आया ते फिर बी ओह् जेह्ड़ा खल्के ल्हाके आह्ला मजा ऐ ओह् स्हाड़ै उनें बचैरें बोर बी कराया पर उऐ ले मजा नी ऐ स्हाड़ै पानी नी आंदा कुतै आंदा थोह्ड़ा थोह्ड़ा इयां बरीक जी पैप ऐ लाई दी उनें पता नी किन्नी इंची कोई पैप ऐ ते पानी नी बनदा इन्ना ओह्बी गौरमैंट ने दित्ता कुतै उनेंगी

ते एस्स आस्तै ते ओह् जेह्ड़ा एह् कि जियां तुहें एह् फैसिलिटी सुविधा ना उत्थै खल्का ल्हाकै अहें बड़े बड़े लोकें गी दिक्खने कोहा ने फुल्लें दा लाए दा बाग कोहा ने मुंजी लाई दी कोहा ने कोई होर फसल लाए दा उत्थे दिक्खने आं अस फुहारे ते चां भाई कुतै भाई कुतै इयां जाना होवे घुम्मने गी फिरन टुरन जाना होवे कुते ते उद्धर लग्गे दे हुंदे नै फुहारे शोहारे स्हाढ़े इद्धर कंढी लाह्के ते पानिया दी बड़़ी दिक्कतां साहनू आवा दियां अस्स त्रीए त्रीए दिन गौरमैंट साह्नू पानी पीने गी दिंदी ऐ ओह्दे कन्नै अस पानी पीगे जां अपने फसल पैदा करगे स्हानू बड़ा मुश्कल ऐ टब्बर टौरे दे बिच पानी बी चाहिदा ते स्हाड़ा कोई दूर ग्रां इक टयूबवेल ऐ दित्ते दा गौरमैंट ने ते उत्थूं दा ढोई ढोई सिरे सिरे पानी ढोआ दे आं ते बड़ी मुश्कल ऐ ते केईं बारी मोटर सड़ी जंदी ते फेर खूहें तलाएं दा पानी पीने पवै तलाएं दा पानी पीने आं छपड़िएं दा पानी पीने आं दपट्टे लाई लाई पुनी पुनी ओह् पानी पिया दे आं स्हाड़ै इद्धर बड़़ा मुश्कल ऐ कंढी दे बिच पानिया दी बड़ी परेशानी ऐ स्हाू आंदी ते फिर ओह् ऐ केईं केइएं लोकें चलो जिंदा कोई ओह् ऐ कोई कमाने दा रोजगार बने दा ते उनें टैंकिएं कोहा ने अपना पानी कट्ठा करने वास्ते कोई खड्ढा कड्डे दा कोई कुछ कीते दा ते लोग अपना टैम पास करा दे नै अपना स्हाड़ा एह् स्हाढ़ै इद्धर बड़ी ओह् ऐ पानिया दी जेहड़ी मुश्कल स्हानू बड़ा हुंदा पानी स्हाड़ै चलो टैम पास करने गी गै ऐ ते दिक्खने आं अहें अपना करने आं जियां कियां होंदा ते बाकी जेहड़ियां फैसिलिटियां खल्का लाह्कै उमां अहें बड़े लोकें गी दिक्खे दा कोहा ने केश कीते दा कोहा ने किश कीते दा ते स्हाड़ै ते बड़ा मुश्कल ऐ स्हानू